आमच्या गोंयांत गरीबांक समज हॉस्पीटलांत वच्चे पडत जाल्यार जाल्यार गर्वरमेंट हॉस्पीटलांनी वचूंक मेळटा तशेंच गर्वरमेंटान इन्श्यूरन्स मॅडीक्लेम पॉलिसी केल्या ताका लागून गरीबांक बरें पैकी सोय जाल्ली आसा तांका समज गर्वरमेंट हॉस्पीटलांत ती सुवीधा ना जाल्यार तांच्यानी भायरूय वचून दुसऱ्या हॉस्पीटलांनी ती करूं येता गर्वरमेंट मॅडीकल इन्श्यूरन्स ह्या पॉलीसी अंडर तांचो खर्च करता तांकां ट्रिटमेंटूय मेळटा तांकां पयशेय मेळटा मॅडीकल बिल्स परत मेळटा सो ताका लागून ही बऱ्या पैकी सोय तांची जाल्ली आसा आनी ताका लागून गोंयचो गरीब जनता आसा तांची बऱ्या पैकी सोय जाल्ली आसा